किताब तऽ हम किनै छी सीतामढ़ीके एकगो लखनदै पूलके नजदीकमे ओतय एकगो किताबके दोकान छै गणपति बुक डीपो बड़ा ही मतलब कि ओ फेमस दोकान छै तऽ वहींसँ हम किताब उताब खरीदै छी किताब कॉपी पेन्सिल सब ओहिठामसँ खरीदले पासेमे छै लखनदेइ पुलके नीअर नजदीकमे कोनो सस्ता सस्ता सस्ता बुक वहाँ मिलै छै बहुत सस्ता बुक वहाँ मिलै छै डिसकाउंटपर भारी छूटपर आओर सेकेण्ड हैण्ड बुकके दोकान चौधरी बुक डीपो उहो बहुत अच्छा छै ओहोमे जाकऽ अहाँ किताब उताब लेबैके हुये तऽ लए सकै छी तऽ इहे दू गो किताबके दोकान सीतामढ़ीमे अच्छा छै बहुत अच्छा छै